चिड़ैके आकर्षित करय लेल हमरा बगलमे एगो गाछ छै आमके गाछ छै आमके छै बहुत गाछ आमके अमरूदके ओकर बाद फेर अनारके गाछ छै ओकर बाद अथिके गाछ छै बहुत गाछ छै एनाहिते लीचीके गाछ छै बहुत एनाहिते गाछी छै ओहि पर चिड़ै अबैत छै सभ बैसैत छै कहीँ तोता आबि गेल तोता अबैत छै ओकर बाद फेर कौआ अबैत छै मैना अबैत छै कचबचिया अबैत छै एनाहिते सभ अबैत छै सभ बजैत रहैत छै सभ बहुत नीक लागैत छै बजैत छै से ओहिके बाद केओ छतपर केओ छतपर केओ चारपर गहूँमे छीट फेँक देलक केओ चावले छीँट देलक चिड़ै अयतै भूखे प्यासे तऽ चिड़ै खेतै ओकर बाद केओ अबै केओ कटोरीमे या गमलामे या किछोमे पानि धऽ देलक पानि चिड़ै आयल बहुत थाकल प्यासल चिड़ै आयल कौए आयल तोते आयल मैने आयल केओ आयल तऽ खूब पीलक आबि कऽ पानि पी लेलक जे सभ थाकल रहै पानि पी लेलक अगर भूख लागल रहल तऽ गहूँम रहल तऽ गहूँम छीँटल गहूँम खा लेलक ओकर बाद चावल रहल तऽ चावल खा लेलक एनाहिते कऽ कऽ के सभके आकर्षित करैके टिप्स अछि इएह अइ एकर बाद दुनूके एनाहिते सभ गोटए सभ रखैत छै केओ चाउर राखि देलक केओ किछु सभ रखैत छै एनाहिते एकर चिड़ै चुनमुन सभ एनाहिते खा लैत छै नीक लागैत छै सभके जे ओहोसभ खा लेलक सभके मन भरि जाइत छै